शिड़का बजारै जित्थै मर्जी दिक्खो तुस जित्थै तुस जा दे ओ शिड़कें दिक्खो जां अड्डे पर दिक्खो जां जित्थै मर्जी दिक्खो उत्थै तुसें गी कोई इक दो गौ लब्भी गै जानी तुसें गी लेकिन एह् कु'न आक्खै कि एह् गवां न जेह्ड़ियां एह् मातै दे बच्चा निकले दा केह् आखदे न गौ गौ केह् होंदी ऐ माता होंदी ऐ लेकिन इस्सै माता कन्नै लोक केह् करै दे न अगर गवां रक्खनियां न ते उ'नें गी ते उं'दी देख भाल करो ते इ'यां गै उ'नें गी खुह्ल्ला छोड़ियै दर दर भड़कदियां रौंह्दियां न ओह्